کھانے کے لئے سفر تو نہیں کہہ سکتے جیسے ہم لوگ میں جہاں رہتا ہوں مئو میں وہاں پہ تھوڑی سی سیر و تفریح کرتے ہیں سیر و تفریح کر کے کہیں دور دراز میں جہاں ڈھابا رہتا ہے وہاں جاتے ہیں جیسے ہمارے وہاں ہوا مون ڈھابا سیسا ڈھابا البیک اور ایک ذائقہ دربار ہے محفل لان ہے اور ایک آگن ڈھابا یہ سب دور دراز پڑتا ہے جیسے مئو سے قریب اڑتالیس کلو میٹر دور اڑتالیس کلو میٹر پچاس ساٹھ کلو میٹر پڑ جا رہا ہے جو آگن ڈھابا بولا ہوں وہ وہ تو زیادہ ہے اڑتالیس سے پچاس پچاس پچاس سے زیادہ پڑے گا وہ لیکن صرف کھانے کی ہی غرض سے گئے تھے تو وہاں جا کے چکن ہانڈی کھایا اور چکن الفام یہی سب ہے لیکن الفام زیادہ پسند ہے مجھے